जी प्रणाम सर सर हम जे गीत गयने छलहुँ ओहि कार्यक्रममे ओ अपने सभ उपस्थित छलियै हमर केहन लागलै अपने गुरु समान छियै हमरा मार्गदर्शन देतियै जे एहिमे कतहुँ हमरासंँ जे छै से किछु त्रुटि भेलै फेर ओहिमे हम सुधारक हमरा अवसर भेंटतियै

जी जी आ धन

तहन ई सभ भोला जी भोला बाबाके रहै ओ अपनेके विद्यापतिक रचना रहै उमापति आब उचित नहि देर अपने सनक अछैत बापके पड़ला बर बर फेर उमापति आब उचित नहि देर इएह एकर बोल छलै हँ जी जी जी जी

जी जी भूषण भेल भारी ठीक जी जी निश्चित रूपसे चानन भेल विषम सन रे भूषण भेल भारी सपनहुँ हरि नहि आयल रे हेरथि मुरारी इएह बोल छलै हँ जी जी जी जी जी से कोना इएह तऽ सर सीखबाक छलै हँ अपने सभसे अपने तऽ चूँकि स्पेशलिस्ट छियै हमसभ अभी

जी जी बूझि गेलियै जी आब हम अपन कमी बूझि गेलियै हमरा प्रयास करबै आगाँसंँ जँ अपनेसंँ जे सीखलियै आर हमरा जे त्रुटि रहै अपनेकेँ मार्गदर्शनमे हम ई सीखलियै जे ओकरा कोना हमरा गयबाक चाही आ अपनेसंँ आब जे छै से आगाँ भी अपनेकेँ जे छै से दिशानिर्देश मार्गदर्शनके हम अभिलाषा रखैत छियै अपने तऽ हमर विशेष आग्रह जे ध्यान देबै हमरा पर एगो शिष्य पर शिष्य समान छी अपनेसंँ हँ ठीक जी

जी जी जी जी जी कुशल छै अपने ठीक छियै ने सर बेस तऽ प्रणाम सर अहिना मार्गदर्शन दैत रहैके कृपा करबै जी जी काल्हि भेंट हेतै